हेलौ औ नोंथां नोंसिनि आसामावथ' गय गय आबादा बेराद मोजां जायो ना गाइयो औ औ औ थारमानि थारमानि आंबो गय आबादखौ खालामनो सानदों नालाय दा जेनेबा गय फुलिफोरनि दामा बेसे बेसे गोग्लैयो दामा फांसेआव जेनेबा मा होनो खासिया आमफ्राय नेवसिया थाया होम्बा दा दा दानि दामाव बेसे बेसेनि हरो खासियाखौ ना खासिया खासियाखौ सललिस थाखासोनि लाजाया होमबा फांसेआव ओमफ्राय जेनेबा दे पन्सास थाखायानो जाथोंसै ओमफ्राय ओमफ्राय माबोरैहाय गायनांगोन बेखौ फरमुलाया औ औ औ औ औ औ जेनेबा बिगासेआव खयदालसो नांगोन डिस्टेन्सा औ औ औ फास सय हाथ गायबा साबसिन जायो ना औ जायखिजाया आङो गिबि गिबि बिगाथामसोनि लायग्रोसै बिगाथामसो औ औ औ औ औ औ ड्रेन्टफोर जावनांगोन नामा गेजेर गेजेर दे दे दे जासिगोन बिदिबा दे नोंथां दे औ दे दे दे औ दे दे